रनिंग सूज एहि दुआरे यूज कयल जाइ छै अछि जे ओ दौड़ैके लेल सभसँ बढ़िआँ होइ छै आओर ओहिमे खासियत ई होइ छै जूतामे जे कील रहै छै दौड़ैत कालमे ओ माटिकेँ पकड़ि लै छै ओ रनिंगके लेल बेहतर होइ छै और ओ जमीनके पकैड़के चलै छै जेइ से कि अहाँ दायाँ बायाँ भाइग नै सकै छी एक दिशामे अहाँ बढ़िआँ से गति प्राप्त कऽ सकै छी आओर रनिंग सूजके जे एगो फा खासियत इहो होइ छै जे ओ जूता एड़ीके तरफ हल्का सा उठल रहै छै आ ऊपर नीचाँके तरफ झुकाव रहै छै जाहिसँ कि दौड़ैत कालमे पंजाकेँ सपोर्ट सेहो भेट जाइ छै पंजापर कुदकाबैमे ओ फायदा करै छै रनिंग सूज आओर एहि सभमे ओ रनिंग सूज बहुत फायदा करै छै आओर पएरके सुरक्षात्मक सेहो रहै छै जे पएरकेँ सुरक्षा प्राप्त होइ छै आओर सेफ्टी रहै छै हाँलांकि ग्रामीण परिवेशमे आदमी ज्यादातर बिना रनिंग सूजके दौड़ै छै आओर जखन दौड़ैके फाइनल अगर मैराथनके कखनहु अगर रनिंगके टाइमिंग अबै छै ताहिमे ओ रनिंग सूजके इस्तेमाल करै छै तऽ बहुत कारगर होइ छै एइहि दुआरे जे ओ स्पीडके लेल बहुत ही बढ़िआँ होइ छै आओर छै कि एहिमे रनिंग सूजके कारण इहो छै जे ओ जूता बहुत ही बढ़िआँ होइ छै आओर बढ़िआँ जूता रहबाक चाही आओर ओहिमे अहाँके जे छै से रनिंग सूजमे सेफ्टी पएरके सुरक्षा रहै छै आओर सेफ्टी रहै छै ताहिके बाद जे छै से अहाँकेँ हाफ दौड़ैमे सभसँ बढ़िआँ होइ छै जे हाफ पेंट आओर जे छै से अहाँकेँ हल्का सा सूतीके टी शर्ट ओ ज्यादा कारगर रहै छै रनिंग कालमे चूँकि अहाँ हाफ पेंटमे जे अगर रनिंग सूज आओर हाफ पेंट आओर हल पतला सा टी शर्ट अगर लगा कऽ अगर रनिंग करै छियै तऽ ओ बेह फायदा रहै छै जे अहाँके बॉडीपर प्रेशर कम रहल तऽ हल्का सा हल्का कपड़ा रहल तऽ अहाँ स्पीड पकड़ि सकै छी आओर रनिंगके नियम छै जे हल्का सा जे छै से अहाँ स्टार्टिंग जे छै से हल्का सा स्लो करू ओहिके बाद अहाँ धीरे धीरे रिदममे आबि कऽ अहाँ फास्ट रनिंग करिऔ ओइसँ अहाँके बहुत फायदा करै छै आओर जे छै से हाफ पेंट आओर सूती टी शर्ट ई रनिंगके लेल बहुत कारगर होइ छै एहिमे होइ छै कि तऽ अहाँके पएर आगाँ जे भगै छै तऽ ओ पएरकेँ पकड़ै नहि छै पेंट आओर जे छै से अहाँकेँ अगर अहाँ जीन्स पहिर कऽ दौड़बै अगर फुल पेंट पहिर कऽ दौड़बै आ रनिंग सूज लगा कऽ दौड़बै तऽ अहाँ दौड़ नहि सकै छी ओहिके कारण छै जे पएर पकड़ि लेत अहाँके पएर जाम कऽ देत तऽ अगर अहाँ दौड़य लेल जाहि चीजके लेल गेलियै ओहिमे अगर अहाँ स्लोए दौड़बै तऽ सम्भव नहि छै चूँकि रनिंगमे कोनो भी चीजमे टाइम समय महत्वपूर्ण छै आ ओ समयके ध्यान राखैत आदमी चाहै छै जे हम फ्री भए कऽ दौड़ी तऽ अहाँ जीन्स पेंट आओर जीन्स पेँटमे अहाँ रनिंग नहि कऽ सकै छी अहाँके सम्भव नहि अइ दौड़नाइ ओहिके लेल हाफ पेंट आओर रनिंग सूज आओर टी शर्ट हेबाक चाही जाहिमे अहाँके दौड़ैमे कम्फर्टेबल आदमी महसूस करै छै आ जाहिमे कम्फर्टेबल रहै छै उएहमे आदमी बढ़िआँसँ दौड़ि सकैए